नंगौ मानसिफोरा सानफ्रोमबो गावसोरनि गुदिजों सोमोनदो लाखिनो नागिरो आंबो आंनि आइ आफाजों गुदि सोमोनदो लाखियो मानो होनोब्ला आंनि आइ आफायानो गासिबो बिसोरनो इसोर जेब्लानोखि आङो लोमजायो साजायो अब्ला आंनि आइ आफाया आंखौ मोजां जोथोन लायो जोथोन लानायजों लोगोसे अनो बिनि गेजेरजों डाक्टरनाव लाङो बेल नङा आंनि आइ आफाया गावसोर मा जायो बेनि बांसिन आंनो होयो जानाय लोंनायखौबो खम खालामा बिनिखायनो बिमा बिफायानो देरसिन बिमा बिफानि रावबो गेदेरसिन जानो हाया बे मुलुगाव बिमा बिफाया बयनोबो अननायखौ खम खालामा बिनिखायनो बिमा बिफानि अननायखौ जेब्लासिम लानांगौ अब्ला जेब्ला लानांगौ दैदेनलांनांगौ जायनि थाखाय बिमा बिफायानो बयनिबो गुदि बिमा बिफा गैयाब्ला नखरा जेब्लाबो सिलिंखार जानो नागिरो